असां घर में बाग़ीचे ताईं गुल वगैरह या फल फ़्रूट वग़ैरह लॻाईंदा आहियूं छोकी उहे ॾाढा सुठा लगंदा आहिनि ऐं हरियाली ॾींदा आहिनि ऐं वातावरण शुद्ध रखंदा आहिनि ठंडक ॾींदा आहिनि ऐं प्रदूषण खे परिते कंदा आहिनि असां जेके गुल वग़ैरह सुठा जेके लॻाईंदा आहियूं त उहे इस पंहिंजे भॻिवाननि ते गुरुअनि ते चाढ़ींदा आहियूं फल फ़्रूट वग़ैरह बि लीमा लॻाईंदा आहियूं जैतून लॻाईंदा आहियूं कढ़ी पता या जामुन वग़ैरह जेके बि लॻाईंदा आहियूं ॼमूं उहे असांखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ऐं प्रदूषण घटि कंदा आहिनि प्रदूषण हिन महिल ॾाढो हली आहियो त इन करे घर में बाग़ीचे जो जेको आहे उहो ॾाढो सुठो रहंदो आहे ऐं श शुद्ध हूंदी आहे ऐं शुद्ध हवा ॾींदो आहे ठंडक पहुचाईंदो आहे हिन करे बाग़ीचे जी देख रेख इन तरीक़े सां ॾाढी सुठी कजे ऐं गुल फल वग़ैरह इहे सभ सुठा लॻाइजनि